मेरे घर में टी वी है ए सी है वासिंग मसीन है कंप्यूटर है मैंने सैमसंग का टी वी बाई किया था जो मैंने पच्चीस हज़ार रुपए में बाई किया था उसको हम दीवार पे भी टांग सकते हैं टी वी में हम कई प्रकार के सीरियल देख सकते हैं और मैंने फिर एक ए सी भी बाई किया था ए सी से ठंडी हवा आती है जिससे गर्मियों वगैरों में राहत मिलती है ए सी मैंने ब्लू श्टार का बाई किया था बासठ हज़ार में बाइ किया था ए सी से बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है और मेरे घर में एक वासिंग मसीन भी है वासिंग मसीन मैंने सैमसंग का लिया था वासिंग मसीन बि फ़ुल्ली ऑटोमेटिक मसीन था जिसमें कपड़े भी धुलाई हो सकते थे वासिंग मसीन में फ़्रेस भी हो प्रेस होके भी आता था वासिंग मसीन ये गुड गुड क्वालिटी का था इसमें बहुत ही शानदार फ़ीचर थे जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होता था माइक्रोवेव लिया था माइक्रोवेव में हम पिज़्ज़ा वगैरह है वो गर्म कर सकते हैं कई प्रकार का यूज होता है माइक्रोवेव से हमें काफ़ी चीज़ें जो ठंडी रहती थीं वो भी गर्म होने में यूज हुई थी फिर मैंने कंप्यूटर लिया था कंप्यूटर हम अनेक प्रकार के फ़ॉर्म भर सकते हैं कई प्रकार के ऑनलाइन काम कर सकते हैं सोसल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं इंश्टाग्राम वगैरह देख सकते हैं कंप्यूटर एक आधुनिक युग है जिससे हम कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं उससे मेरा काफ़ी काम आसान हुआ था ये सब मेरी ज़रूरत थी इसलिए मैंने ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाई किए थे और ये आज मैं इससे बहुत खुश हूँ मेरे घर में सभी प्रकार की चीज़ें हो रही हैं सब एकदम आरामदायक और सही चीज़ें हैं जिसकी वजह से टी वी है उसका भी अच्छा यूज़ है ए सी का भी अच्छा यूज़ है वासिंग मसीन का भी है इंडेक्सन का भी है माइक्रोवेव का भी है और आज इससे एकदम ज़िंदगी में आसानी से लाइफ़ कट रही है